रंधिणे में वञण खां पहिरीं मां पंहिंजा हथ बिल्कुलु साफ़ सुथरे नमूने धोईंदी आहियां ऐं पंहिंजा वार बिल्कुलु मथे करे बधी करे पोइ ई रंधिणे में वेंदी आहियां रंधिणे में वंञी करे मां साफ़ बर्तननि में खाधो रधिंधी आहियां गीहु साफ़ वापरींदी आहियां कॾहिं बि हिते हुते रखियल बर्तन कोन्ह खणंदी आहियां मां हमेशह इहो ध्यानु कंदी आहियां की गर्म बर्तन हुजे त हुनखे कीअं सफ़ाई सां साफ़ कपिड़े सां पकिड़े करे लाइणो आहे जीअं असांजा हथ न सड़नि ऐं वॾा बर्तन ऐं नंढा बर्तन हिकु ई चूल्हे ते कीअं रखजनि उहो ध्यानु करे ई कमु आणिंदी आहियां अगरि कॾहिं मूंखे लॻंदो आहे की शाइद लूण मिर्च जी कमी आहे या छाहे चखिणो हूंदो आहे त मां हिकु साफ़ चमिचो खणी करे भाॼीअ खे चाखिंदी आहियां पर उहो चमिचो झूठो कॾहिं बि वापिसि अंदरि न विझिंदी आहियां उहो झूठो चमिचो तेॾीमहिल गेंॾीअ में धोअण माएं विझी छॾींदी आहियां मां हे सभु हिदायतु खाधे रधण महिल पहिरीं खणंदी आहियां